ہلو کیا پپو ٹراویل آفس سے بات کر رہے ہو جی جی سر ایکچولی سر میں نے آج پندرہ دن پہلے آج کے ڈیٹ کی ایک ٹیکسی بک کی تھی آپ کے یہاں سے جی جی سر ہاں جی سر سر میں اپنی لوکیشن پر پہنچ گئی ہوں ٹھیک ٹھاک پہنچ گئی ہوں ویسے تو سر ایکچولی جتنے پیسے ہم نے بک کئے وہ مطلب کہ بات ہوئی تھی ہماری سر اس میں نہ ایکچولی آپ کا ڈرائیور زیادہ مانگ رہا ہے میں نے ہماری پانچ ہزار کی بات ہوئی تھی ہاں جی سر ہماری پانچ ہزار کی ہی بات ہوئی تھی آپ چیک آپ ریکارڈنگ چیک بھی کر سکتے ہیں جی سر تو آپ کا ڈرائیور مجھ سے چھ ہزار کیوں مانگ رہا ہے اور سر اوپر سے وہ گاڑی بھی ٹھیک سے نہیں چلا رہے تھے سکریٹ بھی پی رہے تھے گٹکا بھی کھا رہے تھے اور بیچ بیچ میں روک بھی رہے تھے جی سر کئی بار تو ٹھکنے سے بھی بچی ہے گاڑی ہاں جی سر ہاں جی جی اور سر گاڑی اتنی گندی تھی اے سی بھی نہیں چلا رکھا تھا اوپر سے ونڈو کی شیشے بھی بند بند کر رکھے تھے پورے جی سر پہنچ تو گئی ہوں ٹھیک ٹھاک جی سر اور سر یہ مجھ سے ایکسٹرا پیسے کیوں مانگ رہے ہیں چھ ہزار کیوں مانگ رہے ہیں جب ہماری ہی پانچ ہزار میں بات ہوئی تھی ہاں جی سر جی سر اور میں تو ان کو اور کم دوں گی پیسے سر آپ بات کر لیجیے ان سے پر میں ایکسٹرا پیسے نہیں دینے والی